आं नारजि ओंख्रिखौनो जानोबो मोजां मोनो संनोबो मोजां मोनो आङो नारजि ओंख्रिखौ माबायदि संनांगौ नारजि अमा मेजेम साख्रिजों माबा नारजिखौ सायदो सोमदो सुदो मोजाङैहाय ओमफ्राय खारै होदो उग्लिग्रोदो नारजिखौ गेब्लेहोग्रोनानै अमाखौ एवदो एवनानै बागरहोदो बागर होनांगौ गोबाव फोदौदो संख्रि नाङाखैबा संख्रि होदेरदो माने मोजां मोनो आं जानोबो ओमफ्राय आरो अनलाखौबो मोजां मोनो आं अनलाजों दाउ बेदरजों अनलाखौहाय सोमदो माइरंखौ देदो गुन्दै देनानै दोनदो ओमफ्राय दाउ बेदरखौ एवदो एवनानै दै होदो दाउ बेदरखौ एसे गोबाव एवखादो ओमफ्राय दै होदो दै होनानै थिगखोना फोदौनानै माबादो अनलाखौ होदो उनावहाय उरबाय थादो अनला मोनजासे होनब्लानो गोथाव जाबाय बेयो खारै इसे होदो जि जायो आं अनला ओंख्रिखौ नाबो सारबाय बायो आङो माने माखौबा माखौ माखौबा मोजां मोनोहाय आङो माखौ माखौमोनथाय थास' आथिं थास' थिलि बेफोरखौबो मोजां मोनो आं थास' खिलिया एवग्रोदो दै इसे होदो ओमफ्राय ना गोरान ना गोरान होदो जि गोथाव थास' खिलिखौ इसे आमथा आमथा संदो ओमफ्राय संख्रि बानलु ज्रोम होनानैहाय